नमस्ते मैम हमें रूम चाह रहा था मिल जाएगा आपके यहाँ मिल जाएगा उसमें सुविधा क्या क्या है आपके रूम में होटल में ए सी ऊसी लगा है ना ए सी है पंखा है कूलर है सब कुछ है न टहलने के लिए जैसे मैं रात को आता हूँ बा बारह बजे के आसपास आपका उस समय रूम खुला मिल जाएगा की नहीं ऊ नहीं बोल रहे हैं मतलब रात के समय अति मैं आऊंगा तो आपका होटल खुला रहेगा की नहीं आपके यहाँ क्या क्या की सुविधा हमें मिलेगी रहने के लिए इस टाइम ठंडी है तो उसमे कम्बल ओम्मल मिलेगा न रहने के लिए ओढ़ने के लिए

गाज़ीपुर से किस साइड से आना होगा हम मऊ से आ रहे हैं गाज़ीपुर में आपका है तो आपको किस साइड आएंगे तो आपके होटल पर आ पाएंगे आपके होटल में खाने पीने की सुविधा तो मिल जाएगी न हमें आपका प्राईस क्या होगा पैसा कितना लगेगा एक दिन का रहने के अलाबे एक दिन के रहने के लिए कितना पैसा हमको देना पड़ेगा आपको नहीं दो लोग हैं दो फैमिली है कुछ डिस्काउन्ट नहीं देंगी हँ मान जाइए की हम हैं और एक मेरा साथी है दो लोग हैं और उसमें बाथरूम वाथरूम है साफ़ सफाई रोज़ होता है न झाड़ू पोछा लगता है न कि ऐसा नहीं कि यह नहीं नहीं यहाँ बस और कुछ पैसा कम नहीं करेंगी पाँच हज़ार से और कुछ आपको आई डी उडी नहीं न देना पड़ेगा रहने के लिए ठीक मैम नमस्ते हम आ रहे हैं